होय होय होय होय तुमी कोण आं हां हां आं हां हां होय होय होय होय शेजरां तुमच्याच आयलो थंय हांव थंय पाडून गेलां ताचें आं हां ना आत होय आत सद्या कोण आमच्या थंय सुद्दां कोण तितले पाडपाक वचना मातशें कमी जालां प्रमाण आतां थोडेच जाण आसा नेण्टे भुरगे त्या पाडेली ह्या व्यवसायाक किंवां ह्या नाल्लाच्या हातूंक मातशीं कमी वता सगल्यांक गव्हरमॅट नोकरीचे भानगडीक वता हय होय ना खूब आस जाल्यार म्हयनो सुट्टा पूण जर कांयी प्रमाणांत कमी जर आसा जाल्यार तितले वेवस्थीत जायना पूण एक पोटा पाणयाचो एक सादारण जाता होय पयलीं आमचे आजो पणजो हें करतालें म्हणोन आमी आतां थोडे प्रमाणांत हो दवरलां नाजाल्यार तें आतां हेजे मुखार बंद जावपाचें हय भुरग्यांक आतां हें आवडना न्ही म्हणोन आतां जो पर्यंत जाता तो पर्यंत करपाचें होय आतां हाज्या मुखार जातलो थोड्या प्रमाण आतां तीं मशीन बीन आयलां पाडपा खातीर हाजोय हेचें मुखार तो उपयोग करपाक पडटलो होय होय होय आं तुमचे कितले पाडपाचे आसा आं हां हां हां एक माडाक जवळ जवळ अंयशी सत्तर जर तरी तुमकां धरता हरशीं हांव अंयशानीच पाडटा पूण तुमकां म्हणोन सत्तर धरतां कारण तुमी आमचेच न्ही पयर शेजाऱ्यां बीन तुमगे तो वळखीचो आमचो आं हां तरी तातून तुमकां धरता एक ना जाल्यार आनी एक साठ पर्यंत धरतां आं आं हां हां बरें बरें येता